آج ہندوستان كو كئى اہم اہم مسئلہ مس چيلنجس در پيش ہيں جيسے کہ غربت ہےعدم مساوات ہے صحت كى ديكھ بھال كى عدم دستيابى ہے اوپر غذائى عدم تحفظ ہے تعليم كى عدم دستيابى ہے ماحولى آلودگى ٹرانسپورٹ كا بحران اور توانائى كى كمى ہے پانى كى كمى ہے جرائم اور عدم استحكام ہے بيرونى خطرات سے بھى چيلنجس ہیں حكومت ان چيلنجس سے نپٹنے كے ليے كافى اقدامات كر رہى ہے جيسے کہ غربت اور عدم مساوات كو كم كرنے كے ليے سماجی پروگراموں كو فروغ دے رہى ہے بھوک اور عدم تحفظائى عدم تحفظ كو كم كرنے كے ليے خوارک كى دستيابى كو بہتر بنانے کى پورى کوشش كى جا رہى ہے نئے نئے گوڈاؤن بنائے جا رہے ہيں نئے ذخيرہ ذخيرہ گھر بنائے جا رہے ہيں صحت كى ديکھ بھال كو بہتر بنانے كے ليے نئے ہوسپٹل بنائے جا رہے ہيں اور تعليم كو بہتر بنانے كے ليے نئے اسكول اور كالج بنائے جا رہے ہيں غريب طلبہ كے ليے اسکيميں بنائى جا رہى ہيں ٹرانسپورٹ كو بہتر بنانے كے ليے نظام كو بہتر بنانے كے ليے باقى سرمايہ كارى كى جا رہى ہے اور توانائى كو پيدا كرنے كے ليے نئے بج نئے بجلى گھر بنائے جا رہے ہيں نئے پاور پلانٹ بنائے جا رہے ہيں بجلى كى كمى کو پورا كرنے كے ليے پورى كوشش كى جا رہى ہے پانى كى كمى كو پورا كرنے كے ليے نئے ذخائر بنائے جا رہے ہيں اور عوام ميں عوام كو ادارے ميں ترقى كيا جا رہا ہے كہ وہ پانى كو ضرورت كے حساب سے استعمال كريں اور بنا وجہ ضائع نہ كريں جرائم اور عدم استحكام كو كم كرنے كے ليے پوليس چوكس رہ رہى ہے اور اور قانون نافذ كیے جا رہے ہيں بيرونى خطرات سے دفاع كے لیے فوجى اور دفاعى صلاحيتوں كو بہتر بنائے جا رہے ہيں نئے آلات يوز كیے جا رہے ہيں نئے آلات بنائے جا رہے ہيں اور ان كا استعمال كيا جا رہا ہے ان كے ليے كافى بڑا بجٹ نكالا جا رہا ہے يہ چيلنجیز كافى پيچيدہ ہیں مگر حكومت ان كے ليے پورى كوشش كر رہى ہے